गोंयांत नुस्तेंकारांक खारबी म्हणटा खारवीं चडशे गोंया महाराष्ट्रा कर्नाटका खारवी आसतात कारवी म्हणटात

तारीस तारुकास आनी रापणकारां तारी आसाय ते बेश्टे सिंपल आसताय आनी तारुकास ओन ओन आसताय आपल्यागे ओन हें करत्ताय